اردو زبان کے تحفظ اور فروغ کے لیے اہم اقدامات ہو رہے ہیں ان میں شامل ہیں تعلیمی اداروں میں اردو کے درسوں کو مزید ترویج دینا اردو کی ادبی رسالے کتب اور میگزینس کی شناخت کو بڑھانا اردو کے فیسٹیول اور محفلوں کا منظم کرنا اردو لغتوں اور لغتوں کے ترجمے کو معیاری بنانا لوگ ان کوششوں میں شامل ہو سکتے ہیں بطور طلبا شاعر ادیب اور اردو زبان کے فروغ کے پرامن ہونے والے افراد ان کوششوں کو سرکاری اور غیر سرکاری اداروں اساتذہ اور انٹرنیٹ کے ذریعے فراہم کیے جا رہے ہیں تعلیمی اداروں میں اردو درسوں کا ترویج اردو زبان کے درسوں کو تعلیمی منصوبوں میں شامل کیا جا رہا ہے تاکہ طلبا اردو کو بہتر طریقے سے سیکھ سکیں